पशु पालय के लेल हमसब घर खेतमे सुदान चारा घास उपजैली आओर सुदान सुधा दाना ला के चारा ला के चोकर खियाके आओर कुटी काट के ओकरा सानी बोझके मालके खियैली पशुके खयला से ओकर स्वास्थ भी ठीक रहै छै हरा चारा घास कुटी सानी मिलाके सुदान